नमस्ते ठीक है मैं तुम्हारी दुकान है तो तेल का और वह दाल तेल का यह सबका भाव सुन रही हूँ बढ़ रहा है तो कोई छूट ऊट नहीं है

और दाल उल दाल और सब जो मिलता है खाने पीने के लिए अच्छा हमको रिफाइंड का तेल चाहिए

पाँच लीटर चाहिए

हाँ हाँ हमारी भी दुकान है गेहूँ हमारे यहाँ है बीस रुपये किलो ठीक है और चावल

ठीक पैसे कितने लगेंगे अरे वही चावल गेंहूँ का मैं सुन रही हूँ बहुत महँगा हो गया है तेल का भी भाव इतना महँगा हो गया है हम्म और सरसों सरसों भी मिल

मैं भिजवा दूँ अच्छा ठीक है

चीनी वही चालीस रुपये किलो चालीस बयालीस हाँ है हाँ ठीक है नमस्ते